हैलो हां जी ठीक ठाक तुस सनाओ

आं ग्रां दी धाम दा किश अलग गै मज़ा होंदा आं आ ओह् चीज़ ते बड़ी मश्हूर ऐ आं ओह् चीज़ ते थोह्ड़ी साढ़े उद्धर दी ऐ अ होर होये थोह्ड़ी आं अंजी जी ठीक ऐ ठीक ऐ